आङो नै दखानावनो औ दंमोन सेरसेयावथ' बिस थाखा लायो आङो ए माबा खालामनो ए दङ दंनायालाय

बुरजामोन गाबोनथ' आङो दखानाव थानाय नङा समफोर लांफैदो नामा ओ औ औ नों दखानआथ' गाबोन बन्द' जागोन नालाय समफोर दखानाव थागोन आङो लांफैबा खयथासेआव फैगोन एक्था एक्थायाव आं न'निफ्रायनो थाङा दुइथा आराइथासेयाव फैबा लोगो मोनगौमोन जायो गायनोना जावायनो गयखौलाय ए सुपारि खालामनो दे लांफैदो गयआलाय मोजांखा गयआलाय मोजांखा बयबो लांखादों पास केजि होनदों नामा ए पास केजिजों बिस थाखा केजिबा एकस' थाखा जागोन दे होमबालाय समफोर लांफैदो गाबोन आं एसे दाबसेयावसो थांनो नागिरदों नङाबालाय मोनलांगौमोन गाबोन गाबोननो नांथारगौमोन गाबोन सानसेखौ खुनुरुखुम थादो समफोर लांफैदो दे होमबा औ दे होमबालाय समफोर फैदो औ दे औ दे